हेलौ द्राइभार आं दहाय नोंखौ तिनआलियाव लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आं दा नै माबा सि आइ टियाव फैगोरनांबाय ओमफ्राय सि आइ टिनिफ्राय नों दा आंखौ थिखोनो हागोन नामा